हॅलो हॅलो कोण उलयता केन्ना जाय आशिल्लें तुका फाल्यांक जाय हां कितल्यांक येतले तुमी चार जाणा हय आमचें हॉटेल ट्वेण्टी फोर सॅवेन ऑपन आसता गेस्टाक लागून तुमी केन्ना येतले हां तुमी णव तुमी णव म्हणल्यार पावात हांगा ओके आमी चॅकइन करता आनी तुमकां कितले दिसांचो स्टे जाय तुमकां ओके ओके बरें बरें बरें बरें बरें तूम

ओके बरें ओके बरें तुमकां तुमकां वाढदिवसाक लागून जाय न्हू तो बरें बरें ओके तुमी तुमी अ तुमकां पांच दिसांक लागून हांव स्टे दिता तुका सॅपरॅट रूम दितां आनी तेंकां सगळ्यांक एक रूम दिता व्हडलो लगझरी रूम ओके ओके हं बरें बरें बरें सो चार दिसांक लागून तुमकां सगळ्यांक एक रूम दितां लगझरी रूम अं हां पांच दिसांक लगून करॅक्ट करॅक्ट सारकें सो पांच दिसांक लागून तुमकां सगळ्याक एक रूम दितां मागीर सगळीं चॅक ओव्ट करा आनी दुसरे दिसा द नॅकस्ट डे मागीर तू तू चॅकइन करता तुका एक सॅपरेट रूम दिता सो मागीर आनी चार दीस राव ओके आनी जेवण खाण जेवण खाण तुमकां तुमकां अ जेवण खाण तुमकां आ आमी लंच आसा पय तें तुमकां बाय करचें पडटलें पूण डिनर टी टी बर्रेक तुमकां आ आमी प्रोवाय्ड करपाक शकतलीं फ्री लाय्क तुमकां सकाळचो शिरो आसतलो चाये बरबर आं आनी इवनींग सानचो तुमकां तुमकां जाय मन पसंद कितें आ आवडटा पळय तुमी ऑर्डर दिवपाक शकता हय हय हय तुमी वेगळो तुमकां दुस दुसरें कितें आवडटा जाल्यार तुमकां वेगळो मी जेवणाचो बी नोंद करपाक शकता ऑके तशें कांय ना आं हां बरें बरें तर तुमी तुमी तुमकां हांगा एक वॉटरफोल आसा तो तुमकां पळोवपाक शक व्हड धवधबो धबधबो आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो हांगा दर्यावेळ बर्यो बर्यो निवळ नितळ आसा ती तुमकां पळोवपाक गावतली कळ्ळें तुमकां तेचे शिवाय एक वाय्लड लाय्फ सॅन्चुरी आसा ती तुमकां पो तीय पळोवपाक गावतली तुमकां लागींच टॅक्सी ड्रायवर आसा ते तुमकां खंय जाय थंय घेवून वयतले हां तुमचे पयशे तुमचे पयशे हांव इमेल करतां ओके पयशे कितले जातले ते ओके बाय